हेलो क्या मेरी बात देव रेस्टोरेंट से हो रही है भैया मैंने आपके देव रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया था जी उस खाने में मैं कुछ और भी एड करना चाहती हूँ जैसे कि एक कोक एक जूस और छाछ जी यह भी आप उस खाने में जोड़ दीजिए और मेरे जो ऑर्डर है उसको इसमें शामिल करके यह पेय पदार्थों को भी मेरे ऑर्डर के साथ शामिल करके मेरे दिए पते पर आप भिजवा दीजिए जी धन्यवाद